हाँ नमस्ते भैया बताइए और क्या हाल है अच्छा ऐसा ऐसा माकन हो पूरा मतलब मकान बना बना कि ज़मीन चाहिए प्लाटिंग वाली अच्छा अच्छा मतलब सड़क से सटा हुआ हो कि मतलब आबादी के अंदर हो अच्छा अच्छा तो कितना रूम का हो अच्छा अच्छा चलिए ठीक है ठीक है आकर आफिस में मतलब सब कुछ देख लीजिए रूम वूम देख लीजिए मतलब दो रूम है बरामदा है किचन है लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है लाइट बिजली सब फिट है आगे इसको देख लीजिए हाँ यह तो मार्केट के पास ही है यहाँ से चले आइए यहीं पर यह राम नगर तिरहिया मोड़ के पास हम्म एक बीस बाईस मतलब पचास में है

हाँ हाँ सब कुछ है और सामने थोड़ा ज़मीन भी मतलब द्वार भी है हाँ हाँ हाँ सब कुछ कुछ भी करो हाँ हाँ रोड से मतलब एक दम लगा हुआ है ना तो आबादी वाली जो ज़मीन हो तो और सस्ता मिलेगा नहीं नहीं सब कुछ एक दम कंप्लीट है कोई दिक़्क़त नहीं है एक दम मतलब रूम भी अच्छे तरीक़े से बना है और लैट्रिन बाथरूम सब कुछ मतलब अपने जगह पर बना है कहीं मतलब आपको रूम में रहने के मतलब आपको कोई दिक़्क़त नहीं होगी हाँ हाँ हाँ अरे रेट मान कर चलिए कम से कम यह रोड वालइ जो ज़मीन है इसका कम से कम क़ीमत पचास मान के चलिए पचास लाख हाँ अब एक जो अरे तो ठीक है भाई जब फैमिली कितना भी हो लेकिन जब रूम चार रूम चाहिए और जो लैट्रिन बाथरूम किचन सब कुछ उसमें एक दम फिट है ना इसलिए क़ीमत तो उसकी है ही हम्म चलो आकर देखो फिर प्राइस दो पाँच लाख रुपये कम हो जाएगा फ़िलहाल अब और कहीं मतलब कब टाइम लगेगा दो चार दिन फिर उसको मतलब पता करेंगे भाई बात करेंगे दो चार आदमी से तब कहीं और मतलब बीस लाख पच्चीस लाख में ठीक है ठीक है कल आइए तब आपको दिखा दें पहले पहले देख लो कम से कम तब हाँ कि कैसा बना है कैसा नहीं आदमी देखने के बाद कुछ और कुछ होता है ना ठीक ठीक